हैलो जी कार मैकेनिक बात कर रहे हैं एक्चुअली मैंने ब लास्ट टाइम भी आपसे मेरी कार रिपेयर करवाई थी तो अभी ना मुझे कार में से कुछ आवाज़ें आ रही हैं वह उसको चलाते वक़्त टायर से भी मुझे थोड़ी सी आवाज़ आई थी तो आप चेक कर लेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है जी हाँ तो हो सकता है कि क्योंकि मैं अभी गाड़ी लेकर के थोड़े लम्बे रूट पर गया था तो मुझे लगता है कि शायद वहाँ पर कोई दूसरी प्रॉब्लम उसमें आ गई होगी तो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ तो उसका ना पार्किंग लाइट वगैरह भी थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था मैंने देखा वो वह जी अच्छा अच्छा हाँ तो मैं वही चाह रहा था कि आप ना उसको प्रो पूरा अच्छे तरीके से थोड़ा सा चेक कर लेना पूरी कार का क्योंकि मैं अभी काफ़ी लम्बा चला करके लाया हूँ उसको तो मैं चाहूँगा कि उसकी अच्छे से सर्विस भी हो जाए तो आप उसको अच्छे से सर्विस कर देना ठीक है ठीक है ठीक है मैं शाम को कार पहुँचा देता हूँ थैंक यू